टेकन'लजि आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जोंनि ब' रावा बहुद जौगानाय होननायखौहाय जोङो बुंनो हायो मानो होननानैहाय बुङोब्ला जों जेरैहाय दायो टेक्न'लजिआ बारायनाय लोगो लोगो जोंनि बर'फोरा बांसिनै जों निउस मिदिया एबा बांसिनै निउस पेपारफ्राव जोंनि बर'फोर लिरनाय एबा बर' आखर बाहायनाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो जों टि भि चेनेलफोरावबो जों बर' रावनिनो जों निउस मिदियाफोरखौबो जों मोननो हायो बेफोरखौहाय जों टेक्न'लजि आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जों जौगाबोदों होननानैहाय बुंनो हायो मानो होननानैहाय बुङोब्ला जोंनि बर' रावआ दिनैहाय गोबांथार जोंनि मबाइल बा कम्पिउटारफोरावहाय जों लिंग्वेजफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै बर'नि आखरजोंबो जों लिरनो फरायनो हायो बेफोरबायदिनो जों दिनै टेक्न'लजि आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बहुद बर' रावखौ जौगाबोनाय होननानै बुंनो हायो